الحمد للہ میں نے ایک ناول کی کتاب لی جس کا نام قیصر و کسریٰ ہے اسی طرح سے بہت سی ناول کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور خصوصاً اردو دنیا میں ناول اب ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے جس میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں اور اردو الفاظ اور اردو کی پرانی تاریخیں بہت ساری چیزیں الحمد للہ اس میں آتی ہیں جس میں وہ ہندوستان پاکستان اور بہت ساری چیزوں کا اس میں پڑھ کے اچھا لگتا ہے ناول ہر اس فرد کو میں کوشش کروں گا کہ جو ہم سے ملنے والے ہیں یا مل جانتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی ناولیں پڑھا کریں تاکہ اردو میں الفاظ نئے الفاظ کے تغیرات نئے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ناول کا بہت ضروری ہے اس اس اس اس میں خاص طور سے آج کے جس زمانے میں اردو کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے